بھارت کا تعلیمی نظام بڑا اہم ہے جس میں حکومتی اور غیرحکومتی تعلیمی ادارے شامل ہیں اس میں پرائمری مڈل اینڈ ہیڈ ہائر سیکینڈری تعلیم کی فیڈرل اور ریجنل بڑی تعداد میں ترتیبات شامل ہیں اسی طرح بڑے شہروں میں کئی اہم تعلیمی ادارے موجود ہیں جن میں اہم ہیڈ کوارٹرس شامل ہیں جیسے کہ دہلی یونیورسٹی جواہر لعل نہرو یونیورسٹی اور بمبئی یونیورسٹی وغیرہ بھارت کے تعلیمی نظام کو کئی چیلینجیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ نمبر ایک معیاری تعلیم کی کمی کچھ علاقوں میں معیاری تعلیم کی کمی کا مسئلہ ہے جو اچھی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے نمبر دو محدود دستسرس غریب عوام کے لیے معیاری تعلیم تک رسائی مشکل ہو سکتی ہے نمبر تین بچوں کی بڑھتی تعداد بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ تعدادی فواصل کا بھی مسئلہ ہے جس کی بنا پر تعلیمی سرگرمیوں کی مناسب ترتیب دینا مشکل ہوتا جا رہا ہے نمبر چار معیاری تعلیم کی کم توجہ غیر رسمی تعلیم کے علاقوں میں معیاری تعلیم کی کمی ہو سکتی ہے اور اس پر توجہ بھی ایک مسئلہ ہے اس پر توجہ بھی کم دی جا سکتی ہے تعلیمی فاصلے بھارت کے مختلف علاقوں میں تعلیمی فاصلے اور عوامی تعلیمی اداروں کی کمی کی وجہ سے تعلیمی حیثیت میں انتشار ہوتا ہے یہ چیلینجیز بھارت کو تعلیمی نظام کی بہتری کی جانب قدم بڑھانے کی کوششیں کرنے کو متاثر کرتے ہیں